आं हॅलो उलय आं ना ना मातशें घराचो प्रोब्लेम जालो म्हणून मातशें दोन दीस उरलें घरा आं सॉरी सॉरी आं ना येता हांव ती नातीक लागोन ताका ते डॉक्टरा कडेन घेवन गेले म्हणून उरलें मातशें दोन दीस

हां आं सॉरी आं आं ना हाडू ना हाडटा

आं बरें हा आं बरें येता फाल्यां हय हां

आतां सारकी येता येता सारकी सारकी फायच्यान

आं मातशें हेडमास्टराक सांग तूं मातशें म्हाजो प्रोब्लेम जाल्लो तो फाल्यां येता सारकें टायमार

आं ए पी आं आं तूं दाखयता न्हू म्हाका हय कशें करपाक आं आं

बरें टायम सांगोकूय मेळना टायम म्हाका येवपाकूय मेळनाशिल्ले कोण नाय़ी बीन लागीं आं आं बरें करिना आं बरें आं येत